हेल्ल' आङो बेंटल चिरांनिफ्राय बुंदों नोंथांनि सेन्टारआव गारि सारभिसिं खालामनायनि सुबिदा दङ नामा

औ माने गारिया स्क्रेत्स जादों ओमफ्राय उननि साखाया एसे देबदों आरो ब्रेकआ ब्रेगसुआ जदों बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे गाज्रिफोर जादों बेनिखायनो आङो नोंथांनि सारभिसआव सारभिसिं खालामनो सान्दोंमोन बेनि अनगायैथ' नायबासो मिनथिसिगोन औ

औ औ औ

औ

खै थारिगआव लांनांगोन बायदि होन्दोंमोनलाय दस थारिग बिदिब्ला आङो दस थारिगआव गासैखौबो रेदि खालामनानै लांनोसै औ औ जागोन दे आं बेखौनो नोंनाव खबर लानाय जादोंमोन

आङो चिरां बेंटलनि दे होनबा गोजोन्नाय थाबाय औ औ औ जागोन दे औ थेंकिउ